हमरा सभके क्षेत्रमे कि पोखरिमे जइसे कि हम सभ मछली पालन करै छियै कि पहले तऽ छोटा मछली लेके अबै छियै तऽ ओहिमे ओकरा मछलीके डालै छियै मछली डालिके ओकरा बाद हम सभ ओहिमे चारा डालै छियै मछलीके बड़ा करै लागि बड़ा हो जाइ छै तऽ ओकरा बाद हम सभ मखान भी पौखरिमे रोपै छियै कि ओकरा पहले पेड़ लगा दै छियै आओर पेड़ लगैलाके बाद हम सभ एकदम ओकरा कुछ समय तक इन्तजार करै छी बड़ा होइके जभियै थोड़ा सनि बड़ा होइ जाइ छै तब हम सभ ओकरा पूरा जब पूरा अथि करै लायक होइ जाइ छै तऽ ओकरा हम सभ पूरा अथि कैरिके बाहर कैरिके निकाल कैरिके ओकरा मखान ओहिमेसँ निकाले छी पोखरिमेसँ आओर इएह मखान हम सभ बजारोमे बेचे जाइ छियै जाहिसे कि हम सभ व्यापारी सभके देलीह ओ अपन जाकरके बजारमे बेचि देलक हँ एहि सभ हमराके एकरा विचारमे है आओर ई पोखरि सभमे हमरा सभके बहुत फायदा भी होइ छै एहि सभमे जइसे कि मछलीके पालन करलियै ओकरोमे फायदा भेल आओर मखान भी उगेलि आओर इएह सभ दू तीन प्रकारके हम सभ पोखरिमे अपना उत्पादित करै छियै मछली मखान बस आओर जगह भी कहूँ होइत हेतै सभ करै छै